ओंखाम संनो थाखाय जोंनो मोनसे दोनि गोनांथि जायो ओमफाय जोङो ओंख्रि संनो थाखाय लहरा होन्नानै बुङो जों आरो लोगोसे जोंनो गारबाया गोनांथार ओंख्रिफोरखौ एरनो थाखाय ओंखाम संनो जोंनो दै आरो दोआव गोबां गोनां बेनिफ्राय आरो जोङो ओंखाम संनो बन नांगौ जोंनो बन गैयाब्ला जों गेसजोंबो बानायनो हायो गेसजों बानायनायाव जोंनो गेसजों बानायनो थाखाय कुकारा एगदम दरखार जायो आरो बेनिफ्रायहाय गारबा आरो लहरा आरो बेफोरखौ ओंख्रिफोरखौ खोबनो थाखाय जोंनो मोनसे थोरसि नांगौ जायो आरो ओनदो दोआव खोबनो थाखायबो जोंनो दोनि थाखोन होन्नानै बुङो जों बे थाखोना गोनांथार ओमफाय खार ओंखामखौ एरनो थाखाय खारौ गन नांगौ जोंनो बेखिनिया गोनां आरो दैखौ दोन्थ'ना लानो थाखाय जोंनो लथा नांगौ लथा आरो जोङो थिपर्द होन्नानै बुङो बेबो जोंनि गोनां गोनांथार ओंखाम संनायावयै ओमफाय ओंखामखौ संनो थाखाय जोंनो संखांना दोन्नो थाखाय जोंनो मोनसे दुखा गोनांथि जायो दुखानि सायाव जोङो बहायना दोनो जाहाथे सायायै नाङा आरो जेनेबा जों हायावयै न'वाव लेथ्रा जायैनि थाखाय बेखिनिया गोनांथि जायो जोंनो